हम अपन गंतव्य स्थान पर पहुँचि गेल छी अहाँ कोनो माध्यमसॅं कोनो डीजिटल माध्यमसॅं पेमेंट स्वीकार करै छियै की नहि करै छियै